आं जेब्ला गिबिसिन ओंखाम संदोंमोन अब्ला आंहा बारा इस्कफिरेन्स गैयामोन दै खम जानायनि जाउनाव आंनि ओंखाम संनाया मोजां जायाखै माने गोथां जादों